हेलौ औ बेवहायनो नांदों औ औ औ मोनगोन खमैबो मोनसे इसे खालार हिसाबै जायो पन्द्र'स'नि दं आरो दुइ हाजारनि दं ब्लाउसबो मोनफागोन औ आर'नाइबो मोनफागोन मोनगोन औ मोनजोबगोन मुगानि मोनगोन इन्दिनिबो मोनगोन

मुगानिया सारि हाजारनि दं पास हाजारनि दं औ नोंगौ औ औ औ औ औ औ औ औ जागोन औ औ बासिनानै लां दे